गरामीन इलाका जे छै से गाँवमे व्यवसाय करयमे लोकसबके बहुत दिक्कत छनि एक तऽ पूँजी नहि छनि आओर सरकार जे लोनो दै छथिन तऽ ओइ पूँजीमे जे छै से घूसे बहुत माँगय छै बैंक आरमे जेबय जे एक लाख लोन देत तऽ पन्द्रह हजार वएह लेत बताउ एक लाख कर्जा लेलियै हम आओर हमरा मिलतै पचासिये हजार तऽ ई सब जे छै से दिक्कत छै व्यवसाय करयमे जे पाँच लाख लोन लेबय तऽ पचास हजार साठि हजार मैनेजरेके दअ दियौ तब अहाँके लोन करत नहि तऽ तते ने दौड़ायत जे अहाँके की कहय छै उ पयरे खियाइ पयरके एड़ीये खिया जायत तऽ ई सब जे छै से दिक्कत छै गाँवमे व्यवसाय करयमे अइ सबमे जे छै से ग्रामिण इलाकामे सरकारक कऽ सहयोग करय करबाक चाही तऽ ई सब ध्यान राखथिन तभिये हेतय हँ सरकारके तऽ कहय छथिन जे रोजगारक लेल एते लोन मिलय छै ई एना मिलय छै एते माफ छै लेकिन जे छै से ग्रामिण इलाकामे जे छै से उ कहि देलखिन लेकिन यहाँ भऽ नहि पाबय छै अहाँके जे लोन लै लए जेबय तऽ अहाँके तते ने पाठ पढ़ायत जे अहाँ अक्च्छि कऽ छोड़ि देबय लेनाइ नहि तऽ एक लाख रुपैआ लेबय तऽ पन्द्रह हजार ओकरा दियौ तऽ पन्द्रह हजार देबै तऽ मानि लिऽ तब अहाँके पचासी हजार रूपैआ मिलत मने ई बुझू ने जे बिना कमीशनके कोनो लोन पास हेबे नहि करय छै अगर जँ लोकके किछु व्यवसाय करयके छनि जे कर करयवला छथिन ओकरा नहि मिलल आओर जे नहि कयलक उ कमीशन देलक ओकरा मैनेजर दअ देलक तऽ ई सब तरहक गाँवमे जे छै से बहुत दिक्कत छै बैंकमे दलाल बैठल रहय छै मैनेजर अहाँसँ बात नहि करत जल्दी ओकर एगो दलाल छै कहत जाउ ओकरासँ बात करू आओर उ कहलक जे काम भऽ जायत अहाँके से पाँच लाख पास होयत अहाँके पचहत्तर हजार रुपैआ लागि जायत आओर नहि तऽ पचास हजार कमीशन लागत उ लेत माँगय छथिन सर आओर एगो जे छै ने से कोनो प्राइवेट एकटा संस्था छै जुड़ल रहलाह मैनैजरसँ ही आ कहला जे उहोमे दस हजार रूपैआ दअ दियौ उ की रहय छै पता नहि बाजारमे नहि एक दोसरके जोड़यवला तैमे जोड़ि देला दस हजार ओइमे चलि गेल तऽ ई सबहक दिक्कत छै व्यवसाय करयमे गाँवमे तऽ अइ सबके लेल सरकारके सोचऽ पड़तनि आओर गाँवमे जे छै से ओहेन व्यवस्था करबऽ पड़तनि तब जा कऽ जे छै से ग्रामिणमे लोकनिके व्यवसाय करयके लेल किछु लोन तोन सेहो पास हेतय किछु अपनो पूँजी रहतै तब जा कऽ जे छै से आर्थिक स्थितियो बढ़िआँ भऽ जेतै तब मानि लिऽ आओर ओना तऽ बुझिते छियै जे ग्रामिण इलाकामे ओते पूँजी हेबे ने करय छै लोक सब बाहर गेला अपन जे दस बीस हजार रूपैआ महिनापर कमाइ खटाइ भेल अपन कयलाह आओर लोक चाहियो कऽ मानि लिऽ जे कोनो व्यवसायके जँ हुनका करयके मोनो छनि हुनरो छनि करइयो आबय छनि लेकिन पूँजीके अभावमे नहि भऽ पाबय छै लोन लए जाइ छथिन तऽ अधा तऽ वएह सब खा जाइ छै तै सब कारण जे छै से नहि भऽ पाबय छै गाँवमे